तेमरा मुड्डी काट्यां पाली वेलसांव कुयेली कासावले दाण्यार आर्शे तोड्डा माजोर्डा बेतलबाटी सुराले कोलवा बाणावलें वार्का कावलझीम बेतूल खणगिणी मलेऱ्यां काणकोण पाळोल्यां तवड्ड्या केप्यां तुल्ले तिळामळ आंबावली दांड्यार सांगेंम सांगेंम डॅम सांवड्ड्या शिरोडा बोरये

बेतोडा समजळी निरंकाल दाबाळ मोल्या काल्यां कुळ्यां कुळ्या सावय सावयवेऱ्या पिरवळ वेळग्या वाळपय खळी पणजे परवरी म्हापश्यां कालांगूट बागा अंजुना वागातूर आश्वेंम मोर्जे परवरी तिस्कार उजगांव दारबांदोडा फोण्यां कुंकळ्ळें सांकवाळे धोवळे तळावले वाडये आगापूर उंडीर मडकय चिकलीम वास्को दाबोलीम एरपोर्ट मोपा एरपोर्ट वास्को सडा वास्को मांगूर हील नीव वाडें दोनापावल मिरामार आल्तीन पाटो बेती वेऱ्या बिर्ला सांकवाळ वेर्णा काणका विण्ण पाजेर कुट्टाळें लोटली नुवें अशकर जंग्शन रेमेत थ्री किंग्स पर्वतार सिद्दनाथ भूतनाथ पर्वत तामडे सुर्ला दूदसागर मार मडगांव

पाजीफोण मार्गांव मार्केट मार्गांव ओल्ड मार्केट मडगांव बस स्टँड फोंडा बस स्टँड वाळपय बस स्टँड वाळपय म्हापसा बस स्टँड पणजे बस स्टँड कालंगूट बस स्टँड पेडणे बस स्टँड सांगेंम बस स्टँड कुडतरीम बस स्टँड काणकोण बस स्टँड काटें पाली साई विहार दामोदर रेसिडेंसी काटेंपाली आगोंदा बागा बीग फूट बोरयें ओल्ड गोवा सॅन फ्रांसिस झेवियर चर्च महालक्ष्मी बांदोडा रामनाथ देवस्थान रामनाती शांतादुर्गा टॅम्पल कवळेम नागेशीं टॅम्पल बांदोडा महालक्ष्मी टॅम्पल तळावले विठोबा टॅम्पल तालावलीम गोडकेश्वर टॅम्पल तलावलीम तिरोडा कामाक्षी टॅम्पल फातर्पा श्री नवदुर्गा टॅम्पल काणकोण मल्लिकार्जून टॅम्पल सातेरी टॅम्पल सांगेंम माकडयां वेलसांव चर्च कांसावलीम चर्च उतोर्डा चर्च माजोर्डा चर्च कोलवा चर्च कोलवा महालक्ष्मी टॅम्पल नालीम चर्च ट्रिनिटी चर्च ट्रिनीटी बीच बेनावलीम मार्टीन कोर्नर माजोर्डा जिबब उतोर्डा हॅरिटेज विलेज क्लब आरोसीम आय टी सी ग्रँड आरोसीम कॅनलवत गोवा उतोर्डा म्हाजेर्डा बीच रिसोर्ट म्हाजोर्डा नानू रिसोर्ट बेतलबातीम जुजो बेतलबाथीम रेस्टोरंट पोलवा सिल्वर सँड कोलवा ताज एग्जोटिका बेनावलीम रामाडा वार्का क्लब महिंद्रा वार्का तिमाल लिला पॅलेस मोबर इंटर कॉन्टिनेंटल काणकोना ताज विवेंता पेनजीम सिदादी गोवा दोना पावला दोनापावला लवर स्पोट मणिपाल हॉस्पिटल दोना पावला हार्ट लेक बटरफ्लाय ब्रीज वेलसांव सिल्वर सँडवीच तिळामोळ बार्देस तिसवाडी थ्री किंग्स चेपल कांसावलीम म्हालसा टेंपल वेर्ना वेर्ना पुलीस स्टेशन वास्को पुलीस स्टेशन हेडक्वार्टर्स पेजिम पुलीस स्टेशन पोंडा पुलीस स्टेशन मॉलेम चॅकपोस्ट गोवा गोवा कर्नाटका चॅकपोस्ट मॉलेम